हँ ई मोबाइल कोनो खास नहि यऽ खरीद तऽ लेलहुँ बीस हजारमे लेकिन हमरा कोनो खास नहि बुझाएल यऽ आओर हैंगो तैंगो करै छै छओ महीना मतलब भेलै हँ अखने सँ मतलब हैंग वैंग करै छै जादे युजो नहि करै छी तइयो लगै छै बहुत मतलब कते युज करै छै बैटरिको सभ सही से नहि चलै छै आओर मतलब बहुत ओ टाइप केँ छै आओर कथी कहै छै ओना बहुत मतलब बहुत खरापी तऽ छैहे ओना बहुत ओहिमे छै आब नहि लेबै ओप्पो कम्पनी केँ मोबाइल